बिसना सादोर बायदोंमोन आङो गांथाम बायदोंमोन आं गांनैया इसे मोजां गांसेखौ फसायासै आं गांसेया खुन्दुङानो इसे आलादा नामा गरम जागोन दां गरम बोथोराव गरमसो जागोन दां माबा खुन्दुङानो बोरैबा माबासो गरम लायलन ना लायलन बादि माबा पलिस्तार बादिसो खुन्दुङानो मोजां नङा गरमसो जागोन दां बायबा बायनानै लस जाबाय आहा बिदिनो लससो जाबाय बै माबा बिसना सादोरखौ बायनानै गांनैयालाय मोजांमोन मोजाङालाय माबा खुन्दुं गयो जिं जिङाव खुन्दुं सुनायानो मोजां जायाखै खुन्दुङानो गजोबो गांसेयाथ' गरमसो जाखागोन बिसनायाव बबा उन्दुनो हानाय नङा गरमानो फसायासै आं बायबा बायनानै लस जाबाय आंहा खुन्दुङानो आलादा खालारनिसो आलादा खुन्दुंसो पलिस्तार सायससो खुन्दुङानो फसायासै आङो